भारत में शिक्षा जा जीअं के पढ़ाइण जा तौर तरीक़ा सभ सुठा आहिनि पर वॾा देश जीअं के केनेडा अमेरिका उन्हनि जे साम्हूं पंहिंजी शिक्षा जो लेवल थोरो घटि आहे ऐं उन्हनि जे साम्हूं पाणि इलाही पुठिया आहियूं त अगरि भारत खे बि शिक्षा जे माध्यम में अॻियां अचिणो आहे त जंहिं प्रमाणे जो हींअर सभु ऑनलाइन थी वियो आहे ऐं जेके बि मास्तर झूनी पध्धतियुनि पढ़ाइण था उन्हनि खे सभु नवां नवां ख़्यालु खणी करे नवां नवां पध्धतियुनि सां पढ़ाइणु चालू करिणो पवंदो ऐं अॼुकल्ह ऑनलाइन जे ज़माने में सभु ॿार वधारे मोबाइलनि जो यूज़ करनि था त अगरि जो पाणि मोबाइल द्वारा बि ॿारनि खे पढ़ाए सघूं था त हुन में बि पाण खे अॻियां अचिणो पवंदो ऐं जेके झूनियूं पध्धतियूं हुयूं उहे बि सभु सुधारे करे नवां नियम खणी अचिणा पवंदा जेके बि झूना कोर्स आहिनि उन्हनि में फेर फार करे हींअर जा हाल जा नवां कोर्स नओं नई शिक्षा जेकी पंहिंजे ॿारनि खे ऐं विद्यार्थियुनि खे वधारे मदद करे हुन प्रमाणे जा सुधारा करे जो अॻियां हलंदासीं त भारत बि उन्हनि देशनि सां गॾु थी वेंदो त ई सभु जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि जीअं की ऑनलाइन पढ़ाई ॿियों व्यक्तिगत पढ़ाई उन्हनि ते जो पाण ध्यानु ॾींदासीं त हिकु ॾींहुं भारत बि शिक्षा लेवल अॻियां अची वेंदो